ہمارے گھر کے پاس بلکہ پیچھے بالکنی میں وہ جگہ ہے جہاں پرندے ان میں خاص طور سے کبوتر اور گوریا آ کر بیٹھتے ہیں اور وہ چہچہاہٹ سے ماحول خوشگوار بناتے ہیں تو ان کے راغب کرنے کے لیے تجویز یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کے لیے ڈبے بنائیں چھوٹے چھوٹے کارٹون کے اور پلاسٹک کے جو دیواروں سے جذب کر دیں جس طور سے وہ ہماری طرف راغب ہو سکتے ہیں اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ ہم پرندوں کے لیے اناج اور داناپانی رکھتے ہیں